जी नमस्ते जी बताइए सब्जी तो बहुत है लौकी है कोहणा है बैंगन है कौन सी सब्जी चाहिए आपको तो जो बताइए आपको जो पसंद हो कि हमको ये सब्ज़ी में प्रॉफिट है ये है अच्छा आप सब्जी की डीलर हैं क्या अच्छा जो आपको चाहिए वो बताइए हम उस हिसाब से आपको भिजवा दिया करेंगे आप वहाँ से डील कर दीजिएगा हमको पैसा कर दीजिए वापस दे दीजिएगा हम रेट तो वही जिस हिसाब से आपको क्या चाहिए कोहणा चाहिए लौकी चाहिए और क्या चाहिए हाँ गोभी भी मिल जाएगी दोनों मिल जाएगी इस टाइम तो मिल रही है दोनों गोभी मिल जाएगी रेट गोभी का एक ठो लगेगा आपको पाँच रुपैया एक ठो को लगेगा दस रुपैया और बैंगन है तो आपका लगेगा पंद्रह रुपैया केजी बैंगन का कितना बोरा चाहिए आप ये बताइए दस बोरा पंद्रह बोरा पाँच बोरा दो बोरा तो हम हम किनटल के हम किनटल के हिसाब से देते हैं न जो आप बताइए कितना कितना चाहिए तो उसी हिसाब से आपको भिजवा दूंगा आप पैसा दे दीजिएगा

का फिर त वही ठीक है सर बोलिए ऑर्डर दे लिख रहा हूँ आपका

तो कोहणा का लौकी का तो ठीक है क्या क्या है ठीक है बोलिए आराम से बोलिए आराम से कोहणा एक कुंटल कितना

ठीक ठीक है मैं कर दे रहा हूँ आपको कॉल करता हूँ दुबारा ओके नमस्ते